असांजे गांवन में चङनि तरह जा बिजनिस थींदा आहिनि जंहिंजे जंहिंमें सभिनि खां वधीक बिजनिस थींदा आहिनि जंहिंमें पहिरियों असांजे गांव में कृषी वॾे पैमाने में थींदो आहे माण्हू अन्न अऊं फ़ल भाजिन लाइ उत्पादन कंदा आहिनि ॿियो किथे ॾाढियूं नंढियूं दुकानियूं आहिनि जेकियूं हितां जी जनता जूं जरुरत खे पूरियूं कंदी आहिनि जीअं किराने जूं फ़ल भाजिन जूं ऐं कपिड़े ज्यूं दुकानियूं आहिनि

हितां जा माण्हू चंङा नंढा धंधा बि कंदा आहिनि जीअं श शतान ऐं कपिड़े खे ठाहिण जो कम चौथों हिते माण्हू शेवा जो कम बि कंदा आहिनि जीअं ठेले ते रोटी ॾियण रिक्शो हलाएण ॿिया बि कम हिते सभु बिजनेस असांजे गांव जी आर्थिक ऐं सामाजिक विकास लाए ॾाढी महत्वपूर्ण भूमिका निभाईंदा आहिन